बाजिऔ अपनेँ कि जानै ले चाहै छिए हँ बाजिऔ नमस्कार नमस्कार अच्छा अच्छा देखू मधेपुरा जिला जे छै ने यहाँसे जे छै से ई तऽ बहुत ही आध्यात्मिक आओर रमणीक जगह छै यहाँसे जेना नेपाल अहाँके उत्तर दिशामे भए गेल यहाँसे लगभग नब्बे पनचानवे किलोमीटर जे छै नेपालके बैरेज जे छै जहाँसे कोशी नदीके बान्ह बनल छै तऽ वहाँसे जे छै से मने नजदीक नेपाल पड़ि जाइ छै उत्तरमे कहैके मतलब छै आओर कोशी कोशीके तऽ नदीके मधेपुरामे जादातर मने कवर कएने छै आओर दार्शनिक स्थल सब जे छै जेना सिँहेश्वर अस्थान भए गेल बहुत ही आध्यात्मिक उत्तर बिहारके जेना देवघर कहल जाइ छै वहाँपर भोलेनाथके जे छै दशरथ दशरथ राजा जे रहै ओ अपन पुत्रके लिए वहाँ यज्ञ कएलकै रहै मने सिँहेश्वर नामसे वहाँपर मने ऋषि रहै एगो तऽ ओ जे छै से यज्ञ करबेलकै राजा दशरथके तऽ वहाँ सभ पुत्र भेलै राम भगवान आओर जे यऽ तऽ वएह यज्ञ भेलै तऽ पुत्र भेलै जेकि सिँहेश्वरमे मन्दिर यऽ उत्तर भारतके सबसे जेनाकि मने देवघरके बाद एकरे अस्थान छै एकबेर दर्शन तऽ हुनका जरूर कै लेबै अहाँ ओकर बाद जे छै से ओ जे छै बनगाँव महिषीमे उग्रतारा मन्दिर छै मानता छै माताके जे छै आँखि गिरलै रहै वहाँपर जे चण्डी माता जे छै पार्वती जे छै सतीके जे ई भेल रहै मने भगवानके तरफ शङ्कर भगवानके कहानी छै ओहिमे आँखि गिरलै रहै ओकर वहीँपर उग्रतारा मन्दिर छै बनगाँव महिषीमे वहीँपर जे छै जे छै से गाइ भैँस आओरके जे छै ने दूध चढ़ै छै वहाँपर बनगाँव महिषीमे जे छै से वहाँपर तऽ ओ जे छै से वहाँपर बहुत मानता छै जे गाइ माल बीमार नहि पड़ै छै कहैके मतलब छै ओकर बाद जे छै से मधेपुरा जिलामे तऽ चौसा साइडमे छै जे वहाँपर मन्दिर छै पचराशिमे जेकि बहुत ई छै सहरसाके बगलमे छै वहाँपर मने जे छै से नागके मन्दिर छै शिक्षण कार्यके लिए जे छै ने शिक्षण कार्यके लिए जे छै से मधेपुरामे रेल इन्जन कारखाना तऽ खुललै रहै आओर जे छै से इन्जीनियरिन्ग आओर मेडिकल कॉलेज जे छै ने ओ छै यहाँपर आइ टी कॉलेज छै आइ टी आइ कॉलेज रेलवे एस्टेशनसे अपनेके जे छै ने ओ लगभग सात किलोमीटर जे छै ने उत्तर दिशामे सिँहेश्वर जाइवला रस्तामे जे छै ओ ओहिमे पढ़ै छै मेडिकल इन्जीनियरिन्ग कॉलेज आइ टी आइ कॉलेज सिँहेश्वर छै वहीँपर सबकिछु छै ओकर बेबस्था आओर पढ़ैके लिए बच्चा सभकेँ तऽ ईसब चीज सुविधा छै सरकार तरफसे मिलल ठीक छै नमस्कार